अॼु ॾिसणु वञूं था त शहरनि में त जाम वॾा वॾा दवाखाना अची विया आहिनि ऐं नवां नवां डॉक्टर बि उपलब्ध थी विया आहिनि त मरीज़ जो झटि इलाज थी थो वञें पर गांव में गांव में त कोबि अहिड़ो डॉक्टर कॾहिं त हुजे ऐं हुजे बि ऐं न बि हुजे नंढा नंढा गांवरनि खे गांव वारनि खे वेचारनि खे शेर में सिधो डुकणो थो पवे ऐं कंहिंजे ऐं ॾिसु अचानक कंहिंजे अङ जी हॾी टुटी आहे त पहिलां त ज़मानो पहिले ज़माने में त को डॉक्टर हूंदो कान वैद्य ई हुया त अञां बि गांव में वैद्य हूंदा आहिनि त उहो वैद्यिच इन्हनि जो इलाजु कंदा आहिनि अलाए कहिड़ा कहिड़ा लेप हणंदा आहिनि ऐं ॿियो बि छा कंदा आहिनि लकड़े जी पटी हेठां रखी पहिलां त उन हॾीअ खे सिधो कंदा आहिनि ऐं धीरे धीरे करे उन्हनि जा मथां पटो ॿधी करे ऐं विच नवां नवां लेप लॻाईंदा आहिनि ऐं नईं नईं झड़ी बूटियूं हणी करे उनखे जेतिरो थिए एतिरो आराम करण जो चवंदा आहिनि अने घाव जी हिकु पंहिंजी च रीति हूंदी आहे शहर में त डॉक्टर उपलब्ध आहिनि त हरि कोई शहर में ई हली वेंदो आहे त अञा बि अमुक गांव आहिनि की वेचारनि खे डॉक्टर नथा मिलनि उहो पंहिंजा वैधनि खां ई उपचारु कराईंदा आहिनि